संस्कृत हमारी सबसे अच्छी बुक है जिसे पढ़ने में पढ़ने के हमें बहुत अच्छा लगता है संस्कृत एक प्राचीन भाषा है जो कई युगों से चली आ रही है यी ची संस्कृत प्राचीन समय में संस्कृत भाषा का अधिक उपयोग कर किया जाता था उस प्राचीन समय में सभी लोग संस्कृत भाषा में ही बात करते थे और जो किताबें वगेरह लिखी जाती थी वह संस्कृत में ही लिखी जाती है इसलिए संस्कृत हमें ज़्यादा आ अच्छी लगती है और यह हमें पढ़ने में कम्फ़र्टेबल भी होती है व संस्कृत के कई कवि ऐसे हैं जिन्हें हम जिनके किताब हम अधिक पढ़ते हैं जैसे कालिदास भारवि आर्यभट्ट और बाणभट्ट आदि संस्कृत के संस्कृत हमारी ही प्राचीन भाषा है जो हमें यह बत जो हमें कई युगों से सभी राजा राजा प्रयोग करते हैं संस्कृत पर आधारित हम कई फिल्म फिल्म भी देखना चाहते हैं जैसे कि रामायण हिंदी में बनी हुईं है लेकिन हम उसे संस्कृत में देखना चाहते हैं कि उस समय के लोग संस्कृत में कैसे बात करते थे संस्कृत के बुकों में हमने पढ़ा है कि उस समय के लोग संस्कृत में बात करते थे सभी काम संस्कृत में करते थे अगर किसी को कोई वस्तु चाहिए तो वह संस्कृत में ही माँगते थे संस्कृत भाषा बहुत ही प्रचलित भाषा है जैसे जो वेद वेदांगो में भी वर्णित है अधिकतर अधिकतर प्राचीन समय में अधिकतर वो संस्कृत भाषा में लिखे जाते थे जो कि ऋषि मुनि ज़्यादातर इस भषा का प्रयोग ऋषि मुनि करते थे ऋषि मुनियों को कि यह लिखित भाषा आ आज के समय में लोग उसे ट्रांस्लेट करके पढ़ते हैं क्योंकि उन्हें संस्कृत समझ में नहीं आती आजकल संस्कृत भाषा बहुत ही कम लोग पढ़ते हैं क्योंकि श किसी को संस्कृत जल्दी समझ में नहीं आता है इसलिए हम चाहते हैं कि संस्कृत भाषा को हम पढ़कर उसे अच्छे से और उसका विस्तार कर लोगों को इसके बारे में हम जानकारी दे